आरो आं बे फ्लिपकार्टआवनो मोनसे शार्ट शार्ट गस्ला आरो बेखौ अर्डार खालामदोंमोन जेब्ला अर्डार खालामनानै सफैयो अब्ला नायबाय आं जिआनो बांद्राय मोजां नङा एखदमबारे गोबा दा आं सानदोंमोन मोजां सफैगोन बेनिखायनो आं एसे बोरैबा लस मोनबाय आरो बिहरबा बिहरनानै फट'आव नायनायाव नुबाय बेराद मोजां जेब्ला सफैयो अब्ला गैया